हेलो हम बाहर हैं नमस्ते करते हैं आपको हमको खेती के बारे में आप बताइए फसल सब आपके समस्तीपुर में क्या क्या होता है आप बताइए ओ अच्छा अच्छा आभी जो सीजन हैं अभी क्या है अभी जो मान लीजिए अभी जो टाइम है अभी क्या क्या लगाए हुए हैं

ओ ये तो सब्जी में न आ गया जैसे अनाज में भी आता है न खेती के मतलब अनाज में भी आ गया मक्का गेहूँ इन सब में आपके यहाँ हम आए हैं बाहर से डिस्टिक में आपके यहाँ समस्तीपुर जिला में तो रंग रंग के फसलों के बारे में बताइए तो आपका आपके जिला ए प्रमुख फसल क्या है बताइए आपके जिला में प्रमुख फसल जैसे मुख्य फसल होता है जैसे अभी तम्बाकू का भी टाइम है लहसुन का भी टाइम है ओ त आप लोग बरैदी एरिया है समझ गए ओ चलिए आपके समस्तीपुर में मक्का का खेती ज्यादा सुने हैं ओ चलिए ठीक ही हैं और ओ और आपके जिला में चावल उवल नहीं होता है यानि धान ऊन ओ हँ हँ हँ हँ हँ हाँ अभी गेहूँ का टाइम है ओ आपको पता है गेहूँ को पंजाबी में क्या कहता है कनक भी कहा जाता है ह ह ह ह ह ह सही बात आप सही बोले कोई बात नय हमको त समान लेना हैं आ दाल में चना हुआ चना भी लेना है हँ उब्जा यानि उब्जाना अभी जो है चना उब्जाते हैं न हँ हँ केतना होता है बताइएगा तब न अच्छा ठीक है त तब रखिए हम आ रहे हैं देख लेंगे